ہلو جی میم بولٮٔے جی بولئے جی کس فیلڈ میں جاب چاہیے آپ کو اچھا تو میم میرے پاس جی بولئے اچھا تو اچھا میم سُنیے میری بات دیکھیے میرے پاس ایک جاب ہے آ بلو چیف کارپوریشن کی ہیلو میم دیکھیے برانچ مینیجر کی جاب ہے یہ اور آپ کی سیلری پچاس سے ستر کے بیچ ہو جائے گی جس میں کہ ہمارا بھی رہتی جی دو مہینے کی سیلری ہمیں دینی پڑے گی آپ کو جی اور بہت اچھا جی بولئے دیکھیے میم دس سے چھ بجے کی ٹائمنگ ہے ہمارے یہاں پر اور جی ایسا نہیں ہے ٹارگیٹ بیس بھی نہیں ہے ہمارے یہاں پر کہ آپ کو آتے ہی ٹارگیٹ کے لئے بول دیا جائےکہ ٹارگیٹ اچیو کریئے سر اور سیٹرڈے سنڈے آف رہے گا ٹارگیٹ کا بھی کوئی پریشر نہیں رہے گا آپ کو تھری منتھس کے لئے سیکھایا جائے گا ٹریننگ دی جائے گی جو بھی ہوتا ہے آپ پہلے میری بات سُن لیجئے میم تھری منتھس کے لئے آپ کو ٹریننگ پیریڈ پر رکھا جائے گا اور ایسا نہیں کہ آپ کو سیلری نہیں مِلے گی آپ کو سیلری مِلے گی ایوری منتھ جی اور جو آپ تھری منتھس کے بعد آپ کو ٹارگیٹ بھی دیا جائے گا اگر آپ اُس کو اچیو کرتے ہو تو پلس سیلری کے ساتھ آپ کو مِلے گا اُس کا بینیفٹ بھی جی